न मां कंहिं खां डांस सिखियो नाहे मूंखे नंढपण खां वठी डांस करण जो शौक़ु हुओ हा मां का पंहिंजी कोर्योग्राफ़ी ठाहीं आहे जॾहिं हिते लखनऊ में चेटीचंड जा प्रोग्राम थींदा आहिनि तॾहिं असां पंहिंजे ॿारनि जा डांस कोर्योग्राफ कंदा आहियूं हुननि खे सेखारींदा आहियूं ऐं चेटीचंड जे प्रोग्राम ते और लखनऊ में विभिन्न विभिन्न जाइंट जेका प्रोग्राम थींदा आहिनि डांस जा असां हुन में ॿारनि खे सेखारे करे मोकिलींदा आहियूं करण